گوتم بدھ نگر میں جو سوچنا کے سوتر ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں جیسے استھانیہ اس طرح کی سوچنا ہمیں ملتی ہے میڈیاز کی ہیلپ سے جو ٹی وی میں نیوز آتے ہیں لائک اے وی پی نیوز اے وی پی نیوز اور آج تک سی این این این نیوز اٹھارہ یہ سب جو نیوز آتی ہے ٹی وی ایٹین پہ آج تک نیوز یہ سب نیوز کی ہیلپ سے ہمیں استھانیہ استروں کی جان کاری ملتی ہے سرکار کو اس چیز پہ دھیان دینے کی اوشکتا ہے کہ ہمارے جو دیش میں ابھی واقعے دیش میں چھوٹی موٹی خبروں پہ یوں ہی عام باتیں بناتے رہتے ہیں وہ کوئی ٹھوس خبر نہیں لاتے ہیں بہت سی جھوٹی خبر بھی ہوتی ہے جو میڈیا کے تھرو ہمیں اخباروں کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے اور بہت سی اچھی اور سچی خبر بھی ہوتی ہے جو ہمیں ان کے تھرو ملتے ہیں